कुटुंब में ज़ाल मुड़ुस हिकु गाॾीअ जा ॿ फीथा आहिनि जेकॾहिं गाॾीअ जो हिकु फीथो ख़राब थी वञे त गाॾी हलंदी कोन्हे अहिड़े नमूने ज़ाल ऐं मुड़ुस बि कुटुंब खे सुठे नमूने हलाइण वारा ॿ ख़ासि माण्हू आहिनि ॿिनी जे कमु क ॿिनी जो कमु विरिहायल आहे घणनि ई सदियुनि खां मुड़ुस कुटुंब लाइ कमाइण लाइ घर खां ॿाहिरि वञे थो ऐं ज़ाल घर जो सॼो कमु करे थी ॿारनि खे बि संभालींदी ज़ाल ई आहे ज़ाल पंहिंजे ससु ऐं सहुरे जी बि शेवा कंदी आहे घर में ज़ाल न हुजे त घर घर न चवाराईंदो आहे सॼो घर ईअं लॻंदो आहे की हिन घर में केरु रहंदो ई कोन्हे सॼे घर जी साफ़ु सफ़ाई मानी ठाहिण लटा धुअनि लटा प्रेस करनि पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाइनि सहुरे ऐं सस जी शेवा करनि सॼो कमु ज़ाल कंदी आहे मुड़ुस बि सॼो ॾींहुं पंहिंजे धंधे धारीअ में मशगूलु रहे थो सॼो ॾींहुं हू कुटुंब खां परे रहे थो राति जो जॾहिं हू घरु अचे थो त ॿार उन खे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि कुटुंब जूं सभु ज़रूरतूं पूरियूं कंदो मुड़ कं कंदो आहे ऐं माउ पीउ जी दवा दारूं ऐं उन्हनि जी हर हिकु ज़रूरत जो ध्यान बि मुड़ुस ई रखंदो आहे ज़ाल जो ध्यानु ॿारनि जी स्कूलनि जी फ़ीसूं ॿारनि जूं ज़रूरतूं बि पूरियूं मुड़ुस ई कंदो आहे मुड़ुस ई पूरियूं कंदो आहे पर अॼ जो ज़मानो एतिरो बदिलजी वियो आहे ऐं वधंदड़ महिंगाईअ जे कारणि ज़ालूं बि घर खां ॿाहिरि कमाइण लाइ वञनि थियूं सुबुह जो जल्दी उथी करे सभु घर जा कम करे नौकिरीअ ते वञनि वञनि ऐं नौकिरीअ था वापसि अची वरी ॿारनि ऐं घर खे ॾिसनि इहो ॾाढो वॾो कमु आहे हिकु ज़ाल लाइ ज़ाल ऐं मुड़ुस ॿारनि जो सुठो आईंदो ठाहिण लाइ ॾाढी जफ़ाकशी कंदा आहिनि